शेतकार भाव आमचे आतां दुसरो शेतां सोडून दुसरो जर एक धंदो करतलो म्हळ्यार चडशे ताका शेतानूत चड काम करचे पडटा दीस भर पूण तातूंतले तातून हे म्हारगायेच्या काळान म्हारगाय आतां अशी वाडल्या त्या प्रमाणे ताका दुसरो एक धंदो करूंकूच जाय आतां एक तूं करूं शकता एक सांचो एक बटाटो वडे आनी पाव भाजी असो ल्हानसो गाडो घालपाचो जो म्हणजे सकाळी तूं शेतान गेल्यार सांजो तो मातसो उक्तो करून ताका कितें एणावळ येवपाक शकता नाल्यार दुसरें गोरवांचो धंदो किंवां किंवां अशें दुख्खर पालन कोंबडे पोसप अशें त्यो सायड बाय करूंक शकता किद्याक तें जें पळय ताचें शेण हें शेतान लागतात हेजे खत कशें सारें कशें आनी मागीर गोरवांचे मूत म्हणया मागीर शेत शेतांचे पळय तोण बीन जाय गोरवां घालूंक मेळटा मागीर खूब अशें आसा जी एकमेकाक तें पुरक अशे आसात जशे आतां दुकर पालन जाले जाल्यार दुकरांचे ती जे वेस्ट आसा घाण आसा ती शेतान वापरून आमी झाड पा पाले भाजो पाले भाज्यो आनी कणगां किंवां किदें बटाट म्हणट तूं किंवां आनी कसल्यो भाजयो रोवपाक शकता म्हणजे एक जर भाताचें पीक काडलें जाल्यार दुसरें फावट दुसरें हाका तें दुसरे हाका तें भाजयो रोवपाक जाता कणगां रोवपाक जाता अशें करूंक जाता मागीर दुसरें आसा तें आनी गोरवांचो जर धंदो केलो जाल्यार दूद तुका दिवपाक मेळटा विकपाक मेळटा डेरीन घालपाक मेळटा दुदाच्या सोसायटीन घालूंक मेळटा एक बरें आसा आनी मनीस तातूंत बिजी बीन उरता चडसो दुसरें नाल्या दुकान किदें ल्हानशें दुकान दुकान म्हळ्यार दीस बरें रावचें पडटा तरी पण शेतांतलें आपलें सकाळचें काम आवरून तो आपलें दुकान कसलेंय जावं तें चॉ चॉकलेटी विकपाचें तें बुसारी दुकान अशें एक ल्हानश्या प्रमाणान सुरवात करून मागीर तें भशेन पण ताणेन आपल्या शेतांकडेन दुर्लक्षूय करूंक जायना शेतां कडेन शेत म्हणजे आमचे पोट न्ही शेतकारान शेतकार भाव भयणी आसा पय मरून काम सामकें हार्डवर्क तें खूब कश्टाचें काम सो तें तांचे पासत तेणेन आतां सरकारी योजना खूब आसात पूण त्यो एक तें प्रोसेसू करपाक एक हें आसा की तें तें करूं गेलें हांगा शेतांतलीं कामां उरतात बँकां वचपाचें जाल्यार तुमकां शेतांतलीं हांगा कामां तें टायम टू टायम वेळार जावपाकूच जाय तर म्हाका दिसता की शेतकार भावान आतां फक्त शेतानूत रम ना रमता दुसरो इल्लो इल्लो बारीक बारीक असो धंदो करूंक जाय जेणे करून तेजे भुरगे बाळांक फुडें बरें मुखार आनी तांकां सुद्दां स्वताक जाणटेपणांक कितें तरी एक मदत जातली